सानसेखालि आंनाव आलासि फैदोंमोन आं आलासिनो आंखाम संबाय थानाय समावनो आं न' खाथिआव आलासिनो साहा फुदुंनो होन्नानै गायखेर लायदों आंखाम संनानै गालांनाया गायखेर लायनानै फैगौ माने खामजोबबाय बे आंनि मोनसे भुल जाबाय बे समावनो आङो माबार माबार ओंखामखौ खांनानै बा दोखौ मानजिनानै ओंखामखौ गोदान संफिन्नांबाय ओंखाम ओंख्रि गोदानै मोजां संफिन्नानै आङो आलासिनो जाहो हरनांबाय मोजाङै मोजां आं गोरोन्थि जादोंबाबो आलासिखौ आं मोजाङै मोजां गोदान संनानै मोजाङै मोजां आं जाहो लोंहो बिदाय हरनो हाबाय